आङो थ' दा एम कम खालायदों नालाय थ' फोरोंगिरि जानायनि लामाखासै बे स' आङो फोरोंगिरि जानो सानदों जेरै आं दा एम कम नि उनाव नेट खौ हास्थायनो सानदों बेनि उनाव जुदि नेट खौ मोनबायबा मोजां मार्कस जों मोनबायबा जे आर एफ फोर नांनो हागौ स' बे जे आर एफ नांबाथ' पि ओइस दि फोरबो खालायनो हागोन आरो पि ओइस दि खालायनायाव खमावबाबो पि ओइस दि खालायनो थाखायथ' फैसा मोनखायो स' बेजों स्टार्ट खालायनो नागेरदों गावनि साख्रिनि बे केरियारनि लामाखौ आरो जुदि बेआव हायाब बि एद फोरखौथ' खालायनो हायो बेआव बि एद खालायनानै मास्टार नि टेट माबाखौ एक्जाम खौ होनो सानदों बाव फिसा फिसौ फोरोंगिरिफोरबो जानो हागौ सानदों हायाबा प्रफेसार खौ हायाबा फिसा फिसौ एल पि स्कुल नि फोरोंगिरि ओमफ्राय बेफोरबो जेबो माबायाबा जायाबा बिजनेस खुलिनो सानदों बे अमा फिसिसै गय फान्नो गय बारि